म्हजो चडसो वेळ हो म्हज्या बागेनच वता जेन्ना हांव उदास आसता म्हाका दूख्ख आसता तेन्ना हांव म्हज्या बागेंत वचून बसतां आनी म्हज्या सगळ्यां झाडांकी हांव मायेन मोगान कुरवाळटा तेन्ना म्हज्या मनांतलो राग दूख्ख सगळें पयस वयता हांव झाडां निवडटा आसतना कशें निवडटा जी जेका चड त्रास करनासतना चड मशागत करनासतना आपसूकच जी जातली त्या झाडाचो हांव विचार पयलीं करता ज्या झाडांचेर जास्त काळजी घेवपाक जाय ती हांव वेवस्थीतपणे तेंका वेगळे कडेन लायता लायता आसतना रंगीत लावपाची म्हाका आवड कशीं म्हणजे म्हाका जर खबर आसा ही झाडांची फुलां अशें तरेचीं त्या झाडांची फुलां तशी हे झाड इतले व्हड वाडपाचे हे झाड इतले ल्हान वाडपाचे अशें जेन्ना म्हाका तेची जाण आसता आनी ती जाण जाण घेवनूच हांव झाडां निवडटा आनी त्या नुसार मागीर हांव तेची लागवण करता